हमरा सभ तऽ मैथिली इसलिए चाहै छिऐ कि मैथिली तऽ हमरा सभकेँ प्राण छिऐ सभ भाषाके प्राण छिऐ मैथिली हमरा सभके जे पुरना जमानामे बाप ददाके मुँह से सुनै छियै आओर रामायणो जब पढ़ै छियै तऽ ओकरासँ पता चलै छियै कि सीता माता रऽ जन्म मैथिली या मिथिलाञ्चलमे ही भेलौ रहए जकर कि राजा जनक रहै माइ नाम सुनैना रहै इसलिए कि मैथिली भाषा हमरा सभके प्राण छै आओर ओ भाषा रऽ चलतै ही भगवान राम सीता माताके लए गेलै इहाँसे आ ओकरा ई भाषाके बहुत अऽ देश आओर विदेशमे नाम छै मैथिली भाषाके आओर बहुत मधुर भाषा हुवै छै आओर हमते ई ई सुनलहुँ छी कि आओर जानै छी बोलै भी छी अहाँ कि जादासँ जादा अऽ भाषा कोमल आओर मृदु मैथिलीसँ बढ़ि कऽ कोइ मृदु नहि छै आ कोइ आ ओतऽ सरल भी नहि छै